بیت الخلا جو ہے ایک پہلے کے دور میں بیت الخلا جو تھا وہ مطلب کہ بنا ہوا تو نہیں تھا وہ بیت الخلا کا انتظام تو تھا نہیں لوگ باہر جا کے مطلب کہ ادھر ادھر راستے پرسڑک پر سڑک کے کنارے بیت الخلا کر لیتے تھے تو لوگوں کو اس میں یہ ہو رہا تھا کہ گندگی بہت زیادہ آ رہی تھی ایسے سڑک پر مطلب کہ پڑا ہوا رہتا تھا بیت الخلا لوگ مطلب کہ لوگ نفرت کی نگاہ سے بھی دیکھتے تھے اور کافی شرمندگی بھی لوگوں کو اٹھانا پڑتا تھا کہ راستے آ رہے ہیں جا رہے ہیں راستے کے کنارے سے لوگ گزر رہے ہیں تو سرکار کا انتظام جو ہوا تو یہ بہت بڑا قیمتی انتظام ہوا کہ ہر گھروں کے اندر میں لگا دیا گیا مطلب کہ لگایا سرکار نے دیا اور ہر گھر کے اندر میں بیت الخلا بنا اب لوگوں کو بہت آسانی ہے اور اپنے بیت الخلا کے اندر میں جاتے ہیں سر روڈ یا ادھر ادھر جو جگہ ہے وہ کسی بھی جگہ اب اس طرح کی حرکت نہیں ہے وہ صاف ستھری جگہ ہو گئی ہے ہمارا بھی جو ایریا ہے وہ بھی بالکل صاف ستھرا ہے اور سرکار کا یہ بہت بڑا اہم کدم تھا جس کی وجہ سے آج سارے لوگوں کو کامیابی ملی